हेलौ औ बि मायदांस्रि बासा खैथाआव फैयोथाय

औ माने आं बङाइआव थांगौमोन नालाय ओमफ्राइ मालाबाबो थांजेनाखै नालाय बेखायनो खबर लादों आरो

औ औ औ होनब्लालाय साथथायाव फैखायो ना बेयो औ औ होनबालाय आङो दस्राफोरजोंबो थांनो हायोब्लालाय दस्राफोरजों थांनोसै

औ औ औ बेखौनो मिथिया नालाय बेखौनो सोंहरदों आरो औ औ औ जायखिजाया फुङावनो ओंखारनानै थांनोसै ओमफ्राइ थांनानैहाय मायदांस्रिखौ नेनो हास्लाबाबा बे थांनोसै आरो

औ औ औ औ औ

औ औ दे होनब्ला जाबाय दे